ऑफीस में थी ॻाल्हायां नी मूंखे पेन कार्ड ठाराहिणो आहे छो की मूंखे बैंक में पैसो नथो पैसा नथा ॾियनि मुंहिंजी रक़म फाथलु आहे ऐं मूंखे घर में ॾाढी परेशानी थी थिए पैसनि लाइ हू चवनि था जेसिताईं तव्हां पेनकार्ड न ॾींदव असां तव्हांखे पैसो न ॾींदो इन करे मूंखे जल्द में जल्द मूंखे पेनकार्ड ठाराहे ॾियो मूंखे आधार कार्ड ऐं मूंखे डेट ऑफ बर्थ सभु मुंहिंजे सर काग़ज़ में मूंखे आहिनि इन फारम आहे इनकरे मूंखे जेतिरो थी सघे तव्हां मूंखे इहो पेन कार्ड जो कार्ड ठाराहे ॾियो जेसीं जंहिं करे मां हिन परेशानीअ खां परेश हटिजी सघां ऐं मूंखे घर में पैसनि जी ॾाढी ज़रूरत आहे